हा बोलीए जी हलो हा चओ हा हा चओ हा कीअं अचिणो तव्हांजे प्रोग्राम कीअं अथव मतिलब प्लेन सां ईंदो या ट्रेन सां जीअं सबैट्री सभई आहिनि प्लेन बि आहे ट्रेन बि आहे त तव्हां जहिड़े हिसाब सां चओ हुन हिसाब सां मतिलब हुनजो पैकेज आहे पैकेज जेको तू चवंदी हुन हिसाब पैकेज मिली वेंदी त घणेई आहिनि पंजे हज़ार जो पैकेज बि आहे पंद्रहें हज़ार वारो पैकेज बि आहे ॾए हज़ार वारो पैकेज बि अथई वीह हज़ार जो पैकेज बि आहे होटल होटल जो बि हूंदो सिस्टम हुन हिसाब सां अलॻि अलॻि अथई

अच्छा हा हा अच्छा जीअं तो तव्हांखे सही लॻे मतिलब हिते मतिलब तुंहिंजो

हा हा रोटी जीअं

हलो होटल जो सम्झो न आहे सम्झो अगरि त उहे मतिलब रोटी पाणी सां गॾु खपे रोटी जो बि सैटिंग थी वेंदी हुन हिसाब सां हुनसां इन्कलूड थी वेंदो

ॾिसो हिते तोखे मतिलब तुहिंजे खपे डूंबस फस्ट क्लास अथई हुते घुमण लाइ मुडाये कीले हा डूंबस आहे हुन खां पोइ हीअ सम्झो हीअ पहिंजो घुमण लाए हिन पासे ईंदी त मार्किट पासे मार्किट पासे मार्किट जो एरियो बि तमामु सुठो अथई टैक्सटाइल मार्किट अगरि तव्हांखे शॉपिंग वॉपिंग करिणी हुजे त हा ऐं मुग्ला वज़न बि आगा ज़ू ज़ू बि हिते ज़ू में अगरि तोखे खपे त ज़ू जे हिसाब सां घुमी वठ सघे थी तू हुते हूं हा बोटैनिकल गाडन बि आहे उहो बि आहे हा स मतिलब घुमण जो घुमण जो त सम्झो पूरी सुविधा आहे सूरत जे अंदरि में तोखे कंहिं ॻाल्हि जी दिकत कोन्ह थींदी हिते मज़ो ईंदो तोखे एन्जॉय कंदीअ लाइफ अच्छा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हूं ओके हलो